हमारा मानना है कि स्कूली शिक्षा के बाद सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और कहीं भी वो कहीं भी जॉब वगैरह करना चाहिए जिससे उन्हें व्यवसाय में जैसे घर पर कुछ सुविधाएँ हो उसके माध्यम से या बाहर जा कर हमें नौकरी करना चाहिए जिससे कुछ पैसे भी कमा सकें अपने परिवार को अच्छे से अच्छा लाभ दे सकें और उनको व्यवसाय भी अपना अपना व्यवसाय भी हो जाए परिवार को भी लाभ हो जाए और अपने क्षेत्र में नौकरी हो तो नौकरी कर लें और अधिक पैसे चाहिए तो फिर बाहर तो जाना पड़ेगा इसलिए बाहर भी जाना जरूरी है और बाहर हमें नौकरी करना चाहिए और जो शिक्षा है लिये है हमने उसको दूसरों को भी बाँटना चाहिए शिक्षा देने से ऐसा नहीं है कि शिक्षा कम होती है शिक्षा और अधिक बढ़ती है